म्हाका फुडारात वाऱ्यान उरलेल्यो गाडयो जाय ताकी रस्त्यार चड ट्रॅफीक आनी एक्सिडंट जावपाचें न्हू शॉपिंग मॉलात रोबोट हॉस्पिटलांत रेजिस्ट्रेशन हॉटेलांत ऑर्डर्स घेवपाक एलेक्सा अपग्रेडेशन जाय आनी म्हाका गाडयो जाय ते चड पेट्रोल आनी फ्यूल चड कंज्यूम करना